हम ई निर्णय लैत छी की हम नदीके चित्र बना सकैत छियै यहाँ की सुभाषचन्द्र बोसके बना सकै छियै गाड़ीके बना सकै छियै छोटासा इस्कूलके बना सकैत छियै ताजमहलके बना सकैत छियै महलके बना सकैत छियै आओर कुछ छोटा मोटा चित्र बना